डांस मुंहिंजे ज़िंदगी जो ॾाढो ख़ासि सुपिनो आहे डांस करण सां माण्हू ख़ुशि थो रहे हुनजे मिज़ाज़ में अंतर थो अचे ऐं डांस करण सां जंहिं महिल वॾे वॾे मंचनि ते पंहिंजे कला जो डांस जे माध्यम सां प्रदर्शन थो करे त हुनखे वाह वाही थी मिले और हुनीअ सां मन प्रसन्न थो थिए पर छरी वाह वाही काफ़ी न थींदी आहे हुन सां गॾु अगरि जेके असां में खामियूं आहिनि त उहे बि असांखे ख़बर पवंदियूं आहिनि त अॼु ते आईंदा जे प्रोग्राम थींदा उन्हनि में असां उहे खामियूं दूर करे सघूं था ऐं मां हिकु वॾी कलाकार थियणु चाहियां थी